जय झूलेलाल मूंखे ड्रॉइंग ख़ूब पसंदि आहे और मां शांति ऐं कमिरे में ड्रॉइंग करणु पसंदि करंदी आहियां और मुंहिंजी ब्रांड आहे नटराज कलर पसंदि कंदी आहियां और मूंखे रीजनेबल प्राइज़ में मिली वेंदा आहिनि